ہاں جی ہاں جی مچھلی والے سے بات ہو رہی ہے ہاں دونوں ہے لینا ہے کون سا آپ کو ایک ہمارے پاس ہے بکیٹ ایک ہے بام ایک ہے ریہو بکیٹ یہ بام میں جو ہے نا کانٹا نہیں رہتا ہے وہ فرائی کے لیے بڑھیا ہوتا ہے ریہو میں اس میں کانٹا ہوتا ہے وہ سالن بنانے کے لیے بڑھیا ہوتا ہے بامی تین سو روپئے کے جی ہے اور ریہو وہ ڈیڑھ سو روپئے کلو دربھنگہ میں دکان کھول رکھے ہیں ریہڑی پہ ہیں یہ دس بجے سے شروع ہو جاتا ہے ساڑھے دس گیارہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے بند ہوتے ہوتے نہیں بام جو ہے نا وہ فرائی کرنے میں بڑھیا رہتا ہے

ہاں وہ سالن بنا کے خائیے وہ بڑھیا رہتا ہے تو آپ کو لینا کون سا ہے اچھا ریہو نہیں لیجیے گا کون بام کا تین سو اچھا ٹھیک ہے سر مل جائے گا اوکے سر